बैंक हमरा घरसँ दस किलोमीटर छै दस किलोमीटर जे छै बैंक तऽ ओतऽ जे छै बुढ़ा सरकार सभ नहि जा सकय छै कहलहुँ कि एगो केन्द्र खोलने छै जेनाकि छै ग्राहक सेवा केन्द्र ग्राहक सेवा केन्द्र खोलने छै एतऽ जाइ छै टाका निकालै लए तऽ की हइ छै कि टाका अँगूठा लए लेलक कहलक की टाका नहि निकललइ टाका निकालिके कहलक टाका नहि निकललौ बाबा बैंकमे टके नहि छऽ आओर ओकर बाद जे छै कोनो जेनाकि छै ओतसँ फेर घुरिके चलि आयल फेर दोसर लग गेल चेक कराबय लए तऽ ओतऽ पहिले टाका निकालि लेलकइ तऽ ओकरामे की मालूम पड़तय आओर बैंक जब चेक करबेलकै तऽ बैंकमे टाका नहि छै आओर उ सोचय छै हमरा एकाउंटमे एतना टाका रहय तऽ कहलियै टाका रहतइ तबने ओकर बाद गेलय फेर दोसरके पास गेलय चेक करबाबय लए चेक करबाबय लए गेलय तऽ तकरा पास कि भेलय गेलय बुढ़ा सर कहलकै चेक करऽ बाबा हम भैया हमरा पास दू हजार टाका रहय एकाउंटमे एखन नहि छै ओकर बाद जे छै देखय छियै ई सभचीज पर सुधार करबाबू बुढ़ा सरकार सभके वृद्धा पेंशन आबय छै ओहो सभ जब लए जेतय ओहिसँ ग्राहक सेवा केन्द्रवला सभ तब की खेतय बुढ़ा सरकार सभ किसान रहय छै ओत ओइ सभमे नहि एना करना चाही ओइ सभके खुदके कमाबय छै तऽ अपन खाना चाही जे भी छै हजारमे दस रुपैआ लैए लै छै फिर भी ओकर टाका बेइमानी करि लै छै एना नहि करना चाही इंसान सभके बुझना चाही ई सभ बुढ़ा सभके पैसा मारनाइमे बहुत गलत बात छियै ओना नहि करना चाही